हाँ हेलो भैया ऑटो वाले भैया बोल रहे हैं बहुत लेट हो रहा है भैया कब आएंगे आप हम तो रेडी हैं स्कूल जाना है भैया कब आएंगे बच्चे को लेने जाना है बच्चे की छुट्टी भी हो चुकी होगी भैया इतना लेट क्यों लगा रहे हैं जल्दी आइए छुट्टी होने वाली ही होगी कुछ ही समय बचा है छुट्टी होने में जल्दी आइए मेरा बच्चा स्कूल में अकेला पड़ जाएगा जल्दी आइए हम तैयार हैं यहाँ पर पहुँच रहे हैं आप जल्दी से आ जाइए